अगर गल्ल करचै जेह्की इंडिया दी हैल्थ केयर सिस्टम ऐ नोह्ड़े बिच कि दवाई दा जेह्का के हपस्ताल दा हैन हपस्ताल बिच डाक्टर बी होंदे न जेह्की दवाइयां वि दिंदे ते बड़े सारे लोक जेह्के उत्थे जन्दे न लेकिन पैह्ले जेह्का दिक्खेआ जा पराने जमाने हास्ताल जाने इन्नी जरूरत नेईं पोंदी ही लेकिन जि'यां जि'यां अज्जकल केह् आखदे टैम बदला दा ते लोकें नमियां नमियां बमारियां लग्गा दि'यां जिसदी बजह कन्नै उ'नें हस्पताल जाने दी जरूरत पौंदी ते बड़ियां सरियां बमारियां जेह्कियां हस्पताल गै ठीक होंदियां लेकिन बड़ियां सारियां नेहियां बमारियां बी हैन जिं'दा अस घर देसी लाज करियै उ'ने ठीक करि सकने आं जेह्दे बिच इ'यां थोह्ड़ी निक्की मोटी जकाम लग्गी जा कुसैई खंघ लग्गी जा ओह् ' घर वि अपने जेह्के ठीक होई सकदा लेकिन बड़ी सारी बड़ी सारी दवाइयां ते जेह्का ओह् हस्पताल बी जाने पौंदा जेह्दी बजह कन्नै केह् आखदे उ'नें दवाइयां लैने पौंदियां नुआढ़े बिच मेन चैलेंजेस जेह्के इ'यै न कि उ'नें केईं बार जेह्के निक्के मुट्टे हस्पताल उं'दा कम्म नेईं बनदा फ्ही उ'ने उ'ने दुए बाह्र बी जाने पौंदा दुए हस्पताल बी जाने पौंदा जेह्दी बजह कन्नै उ'ने गड्डिया खर्चा वि लेने पोंदा अगर कुते गड्डी करियै जाना होये नोह्ड़े ते दो तिन ज्हार कशा ते कोई मनदा नेईं ऐ फ्ही ओ गड्डी करियै फ्ही दुए हस्पताल जाओ जिल्लै हस्पताल जाओ इक हस्पताल अपने ग्राएं दे बाह्र कुतै हस्पताल हस्पताल जाना होऐ उत्थै फिर रौह्ने दी बी परेशानी होंदी खाने पीने दी बी बड़ियां सारियां जेह्कियां परेशानियां औंदियां न ते हैल्थ केयर सिस्टम बिच जेह्की ओह्